हमर नाम अनुपम सिंह छै हमे मधेपुराके निवासी छिऐ हम यहाँ पूर्णियासँ अपन बी टेकके सी एस ई ब्रांचसँ इन्जिनीरिङ्ग कम्प्लीट करए लऽ आएल छिऐ हम अपन सुनहरा भविष्य के लिए यहाँ आएल छिऐ हमरा हमर रुचि ना डान्समे आओर सिंगिङ्गमे छै आओर हमरा खाना बनाबैमे भी बहुत अच्छा लागए छै हमरा पाक विज्ञानमे भी बहुत ही जादा रुचि छै